औ आब' उम नै आं माबानिफ्राय फैदों आमफ्राय नोङो माबा बैसगुआव बे माबाया संख्रानथिखौ मारै मारै फालियोमोनलाय

औ औ उम आमफ्राय बैसागुआवथ' बैसागु मोसानाय मा मोसनाय गामिनिफ्राथ' माबाखायोना एसे

उम उम उम औ औ औ औ उम उम आमफ्राय बैसागु फांशन फेस्टिभेलफ्राथ' गामि गामि जाखायोना आब'

औ औ

उम उम औ औ औ औ औ बयबो बोराइ बुरिना गासिबो उम उम औ औ बेखौनो ओं दे बेरायहैनो होननानै सोंहरनाय जाबाय आरो औ औ उम उम उम औ औ उम दे होमबाना आब' औ दे